मूंखे पेंटिंग जी ॾाढी शौक़ु आहे ऐं मां शुरू खां ई पेंटिंग कंदी आहियां पेंटिंग मूंखे ॾाढी वणंदी आहे ऐं मां पेंटिंग जी सॼा सामान अमीनाबाद जी दुकान मां खणी वठी ईंदी आहियां हुते हिकिड़ी फेमस दुकान आहे जिते सभु सामान सुठो ऐं सुठी क्वालिटी जो मिली वेंदो आहे आराम सां ऐं मां हुतां हीउ सभु सामान खणी ईंदी आहियां ऐं पेंटिंग कंदी आहियां जीअं ब्रश ऐंड कलर आहे पेपर आहे सभु हुतां ई अमीनाबाद मां ई वठंदी आहियां ऐं मूंखे ॾाढो शौक़ु आहे तरह तरह जी पेंटिंग ठाहिण जो ऐं जो प्रकृति जो फोटो ठाहिण जो ऐं तमामु मूंखे ए एतिरो शौक़ु आहे कि मां ड्रॉ पेपर जे अलावा गुलदस्ते ते या मट ते या कंहिं टे वग़ैरह ते बि पेंटिंग करणु पसंदि कंदी आहियां ऐं मां उ उन ते बि पेंटिंग कंदी आहियां डिसक्राइस करे हुन ते बि तमामु कलरफुल पेंटिंग करे सुठा सुठा गुलदस्ता ठाहे करे मूंखे व ॾाढो सुठो लॻंदो आहे पेंटिंग करण में